हाँ मैंने ऐसी किताब भी पढ़ी है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है मैं उस किताब के बारे में बताता हूँ वह किताब लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित किताब थी वे लाल बहादुर शास्त्री जी की इच्छा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा थी रुचि बहुत ज़्यादा थी पढ़ाई के प्रति और उनका जो विद्यालय था वह नदी के उस तरफ था और हर दिन नदी पार करके जाना पड़ता था हर दिन तो वे नाव पर सवार होकर के चले जाते थे लेकिन एक दिन जब उनके पास नाव के पैसे नहीं थे तो वे वापस आते समय उन्होंने अपने मित्र से कहा कि आप नाव से जा रहे हैं तो मेरा बस्ता ले जाएँ तो उनके मित्र ने कहा कि आप कैसे आएंगे तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं आज मैं नदी तैर के पार करके आऊंगा तो ये एक बाहुपल की कोई शिक्षा के प्रति इतना ज़्यादा रुचि रखता है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा कि नदी में भीग जाएंगे तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है लेकिन उन्होंने शिक्षा को प्रथम स्थान दिया और यही बात मुझे उनकी अच्छी लगी